आं हॅलो देव तुमकां बरी सांज दिवं बाय उलयता न्हय म्हजें नांव मैत्ली गोवेकर मॅडम तुमकां विचारपाक जाय आशिल्लें तुमचें न्हय ट्रेडिश्नल जें घर आसा पळयात तें हांवें फॉर रँट पळयल्लें उबर एक्चली ओलाचेर सो तुमचें घर सद्याक रँटा खातीर अवेलेबल आसा हय हां कारण पळयात तुमचें जें घर आसा न्हय आमकां एक्चली कशें जाय आशिल्लें गोंयचें जें मूळ पारंपारीक घर आसता पळयात न्हय आमकां तशें घर जाय आशिल्लें सो तुमी जर आतां म्हणटात न्हय तुमच्या घराची शिंवण सु सुरू आसा म्हणून सद्याक जाल्यार शिंवणेचें काम कित्त्या म्हणसर सोंपतलें तुमचें कितले दीस सुमा लागतल् तुमकां अदमास ओके आनी दोन चार दीस तशें जाल्यार तुमी फुडल्या म्हयन्या पर्यंत रँटाक दिवं शकता ओके जाल्यार न्हय म्हाका तुमकां कांय गजाली विचारपाक जाय आशिल्ल्यो तुमची हरकत ना जाल्यार विचारूं शकता हांव ओके सगळ्यान पयली न्हय पळयात आतां रांदची कूड जी आसता ती घरातली मेन सुवात सो म्हाका तुमकां विचारपा जाय आशिल्लें की तुमच्या म्हणजे आतां ट्रॅडिश्नल घर म्हळ्ळां फुडें किचनान एक रानची कूड आसता पळयात आतां ते रानचे कुडीन म्हाका सांगात तुमी चुली खातीर बी असो वेगळो जागो केला आं हां बॅस बरें जालें तर ओके तशें जाल्यार मागीर चुलीची बरी व्हडली सुवात आसा तर बरें आसा तर म्हणटकच तें एक जालें आनी उदकाचें कशें कितें तुमच्या थंयसर म्हणजे पळयात हांव न्हय मोसली कशें आसा म्हाका इलॅक्ट्रॉनिकाचे ज्यो गजाली आसा त्यो वापरूंग नाका म्हाका पारंपारीक तरेन न्हय घरान रावपाक आवडटा म्हणटकूत उदकाचो कशें किदें

हां वा बरें जालें तर आनी सांठोवपाचें कशें किदें तुमी उदक सांठोवपाक थंय किदें वापरूं येता थंयसर म्हणजे उदकाचे कोमे बी आसता तशें न्हय पूण आतां पळयात बांयचें उदक कितलेंय जालें जाल्या गर्मेच्या दिसानी गरम उर्त्लें न्हय म्हणटकच उदक थण दवरपाक कोमे किंवा मडके बी आसा तशें किरें आसा थंयसर लागीं बी म्हाका मेळटलें दवरपाक हां हां ओके ओके बरें आसा तर आनी तशें जालें आल्यार म्हाका सांगात आतां तुमी म्हळें की पारंपारीक तरेचें घर म्हणटकूच चुट्टांचें तुमी वयर झाकण बी किरें केलां अशें किदें आसा वर कारण पळयात

हां हां हां ओके आनी तशें जाल्यार पळयात मोसली कशें आशिल्लें की लायक आमची जी पयलींची आमच्या गोंयच्या दायजाचीं घरां आसा ताज्या फाटल्यान ल्हानशें पोरसूं आसतालें सो हांगासर तशी सुवात अवेलेबल आसा पोरसूं बी करतली जाल्यार ओके पूण म्हाका पोरसूं करपाक मेळचें ना तर तशें जाल्यार ल्हानशें कर ओके म्हणजे सुवात आसा तर ओके ओके ओके बरें तर बरें देव बरें करूं तुमकां हांव तुमकां कळयता तशें जाल्यार बरें बाय